अॼु मां पंहिंजे नंढपण जे बारे में ॿुधायां थी त असां नंढपण में केॾा मज़ा कयासीं कीअं रहियासीं असां घर में अठ भाती हुआसीं ममी पपा मां मुंहिंजो भा ॾाॾो ॾाॾी चाचो चाची असां सभु गॾु रहंदा हुआसीं जाम मज़ा बि कंदा हुआसीं ऐं गॾु खाईंदा पियंदा हुआसीं अॻे कीअं नंढपण में जीअं सभु भाती गॾु वेही करे राति जो गॾु रोटी खाईंदा हुआसीं ऐं आर्तवारु ॾींहं त घर में ॾाढी सुठी ॾिशूं ठहंदियूं हुयूं जीअं त असां जी पंहिंजी सिंधी कढ़ी चांवर उहा खाई करे ॾाढी लय कंदा हुआसीं ॿियो त भा ऐं मां गॾु पढ़ंदा हुआसीं ऐं जेको रांदीको मुंहिंजे भा लाइ अचे माना मूंखे बि उहो खपंदो हुओ हिक ॿिए जा किताब कॉपियूं छिनी वीहंदा हुआसीं मस्तियूं कंदा हुआसीं ममी पपा जा दड़िका बि खाईंदा हुआसीं पर ओतिरो प्यारु बि हूंदो हुओ ऐं ॾाॾे ॾाॾीअ वटां जाम प्यारु मिलंदो हुओ चाचो ऐं चाची बि जाम प्यारु कंदा हुआ अॻे ज़माने में त वॾा वॾा परिवार हूंदा हुआ हाणे उहे परिवार घटिजी विया आहिनि बचपन में असां काफ़ी घुमंदा हुआसीं ममी पपा असांखे काफ़ी घुमाइणु वठी वेंदा हुआ ऐं वेही करे पढ़ाई बि कराईंदा हुआ पूरो पूरो ध्यानु ॾींदा हुआ जीअं त असां सुठियूं मार्कूं खणी करे सुठे नंबरनि सां पास थियूं ऐं असां पास बि थींदा हुआसीं ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ असांखे सभिनी जो प्यारु मिलंदो हुओ ॾाॾो ॾाॾी ममी पपा चाचो चाची सभिनी जो प्यारु मिलंदो हुओ त जेको मुंहिंजो नंढपणु हुओ उहो ॾाढो सुठो गुज़रियो मूंखे हर कंहिं प्यारु ॾिनो ऐं हर कंहिं मूसां प्रेम मोहबत सां रहायो